हैलो केह् हाल ऐ थुआढ़ा होर कित्त लग्गी दियां कुतै निं होर रुट्टी शुट्टी खाई ओड़ी दपैह्रीं आह्ली अज्ज तुसें बी खाई ओड़ी यरो केह् बनाए दा हा तुसें असें बी मिक्स दाल बनाई दी ही यरो सोचे दा हा फोन करनी जंदे हे कुदै शामीं कुदै चक्कर लाने गी हां पार्क चलचै

अच्छा कैल्लू जाचै फ्ही रातीं आह्ली रुट्टी बनाइयै जाचै जां आइयै बनानी

हां हां यरो ते घर बीा फोन करा दी ही बड़े दिन होइये ते कुतै चक्कर चुक्कर लाने गी जन्ने आं पूरा बंद करी ओड़ अच्छा हां ते जन्ने आं शामीं सोचा दी ही में हां आटा शाटा गुन्नियै जन्नी हां हां

होर बस ठीक यरो जन्नेआं फ्ही शामीं करगी अ'ऊं तुसेंगी फोन निकलने आं फ्ही कोई शामीं हारे हां अच्छा किन्ने बजे चलचै कोई पंज बजे चलचै जां साड्डे पंज बजे तक ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं तुसेंगी मिस्ड कॉल मारगी पंज बजे ते अ'ऊं फोन करगी पंज बजे ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही तां ठीक